हम रोजाना चना फुला के खाते हैं या अन्य भी खाना खाते हैं जैसे सुबह पहर चना फुला के भी खाना चाहिए और अंकुरित करके खाना चाहिए यही सब खाता है जैसे संतुलित आहार हुआ संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें आपको हरी भरी जितने भी चीज हैं सब आ जाता है जैसे इसमें चावल भी आता है संतुलित आहार में जैसे हरा भरा जैसे सब्जी का नाम हुआ पहला जो पालक होता है जो मनुष्य जिसमें कहता है जो प्रोटीन पाया जाता है यानी साग जो है इसमें जो ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है ये सब तो मनुष्य खाते ही हैं या हर लोग खाते हैं जैसे दाल भी खाते हैं तो दाल में अरहर हुआ चना हुआ आप सबको कहने का मतलब मसूर हुआ या अन्य भी दाल हैं जो जितने खेसारी हुआ जो अपने अपने पसंद का लोग खाते हैं अपना अपना इच्छा के अनुसार खाते हैं यही सब संतुलित आहार दाल में आ गया और संतुलित आहार जैसे बैंगन हुआ टमाटर हुआ गाजर हुआ चुक़ंदर हुआ यह सब भी लोग खाते हैं हलवा बना के गाजर का खाते हैं चुक़ंदर या मूली हुआ ये सभी लोग खाते हैं आलू हुआ इसमें आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और चावल में भी कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है इसीलिए हर मनुष्य की हर चीज की आवश्यकता होती है वो पहले वाला कहाँ जिसमें लोग पहले खाते थे कौनी खाते थे शामा खाते थे या लोग कहते हैं जो मरुआ का रोटी भी खात खाते थे यानी मक्का का भी रोटी कहते थे और वो सब अभी नहीं मिल रहा हैं क्योंकि अब जो है इतना दवाई सब प्रयोग किया जा रहा है अनाज में भी और सब्जी में भी जहाँ तक हर चीज में भी इस का प्रयोग किया जा रहा है वैज्ञानिक जो है सो जनसंख्या के कारण जो है इसे इसका जो है उपज जो है वो बढ़ा दिया गया है ताकि मेरे यहाँ अनाज का कमी ना हो इसलिए इसका भी प्रभाव हो रहा है अगर अधिक उपज होगा तो कुछ कहा जाता है जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इसका प्रभाव भी पड़ रहा है अगर अच्छी उपज होती है तो इसका सु हम लोग के स्वस्थ पर प्रभाव पड़ता है रंग रंग के उस पर केमिकल मिलाया जाता है सब्जी और सब में या दवाई का परयोग किया जाता हैं जो कीटनाशक दवाई होता है जिसका प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है मान लीजिए वह मनुष्य खाता है तो उसके अंदर जाता है जिसका प्रभाव उस पर स्वास्थ्य पर पड़ता है इसलिए अच्छी क्वालिटी के सब्जी जैसे अभी भी करेला का सब्जी खाया जाता है यानी मौसमी सब्जी भी होता है या अब तो देखते हैं जो हर महीना में हर सब्जी मिलता है हम लोग तो बस अपना जो इच्छा होता है सो लोग जाते हैं अपना लाते हैं हरा भरा सब्जी और खाते हैं अपना अपनी क्वालिटी होता है खाने का हम लोगों नया क्वालिटी में अभी बींस का भी सब्जी खाते हैं और राजमा भी जैसे राजमा का सब्जी भी बनता है और दाल भी बनता है बहुत लोग अरवा मकई का रोटी नहीं खाना पसंद करता है या अरवा चावल का खाना पसंद नहीं करते यानी भात लेकिन अपना अपना इच्छा होता है खाने का यही सब कारण हैं जो यही सब हम लोग का प्रभाव पड़ रहा है जितना सुख सुविधा बढ़ेगा उतना ही दुख होगा उतना ही बढ़ेगा क्योंकि आयु मनुष्य कम रहा है यही सब कारण हैं जो स्वस्थ पर सब प्रभाव पड़ रहा है इसलिए सब्जियों और चावल भी जो उसमें जो लोग कहता हैं मांड होता है यानी चावल जो पसाया जाता है उसमें तो सारा प्रोटीन मांड में ही चला जाता है लेकिन फैशन की दुनिया में आजकल लोग जो है क्वालिटी बदल गए हैं अगर मनुष्य अगर उस प्रोटीन जे जैसे मांड जो पसाया जाता अगर वो एक गिलास अगर पी लिया जाए तो क्या होगा शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा लेकिन ये सब अब तो सुविधा भी बढ़ गया है जैसे चावल को लोग कुकर में भी अपना बनाते हैं जिससे उसमें रह जाता है जिसको हम लोग ठेठी भाषा में मांड कहते हैं तो उसमें रह जाते तो चलिए अपना अपना जिसके यहाँ जो आवश्यकता है यानि सुविधा है जिसका आर्थिक स्थिति अच्छा हैं अगर वह रखता है अपने यहाँ कुकर का व्यवस्था तो खुशी कि बात है लेकिन जिसके यहाँ आर्थिक स्थिति नहीं है अच्छी उसके यहाँ नहीं सुविधा उपलब्ध है इसीलिए नहीं हमारे गाँव में देहात में तो हरी भारी सब्जी का भी है उपलब्ध ऐसा बात नहीं है लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं इसीलिए सब्जियों को पहले धो लेना चाहिए जैसे मान लीजिए गोभी हुआ आलू हुआ टमाटर हुआ या सेम का सब्जी हुआ ये सबको सेम का भी बनाना है सबको पहले क्या करना चाहिए उसको धो लेना चाहिए उसके बाद काटना चाहिए बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पहले काट लेते हैं और उसके बाद धोते हैं ये सब नहीं होना चाहिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए यही सब कारण है जो यह सब होता है अभी तो मेरे यहाँ मार्केट में देखते हैं जो हर सब्जी भिंडी करेला हर चीज उपलब्ध है लोग अपना लाते हैं हाट से यही सब करते हैं अपना लोग प्रयोग करते हैं खरीद के लाते हैं और जैसे मान लीजिए उसको पहले ठंडी जगह में रख देना चाहिए अगर मान लीजिए आवश्यकता के अनुसार अगर ज्यादा आ गया है खरीद के तो उसको अच्छी जगह ठंडी जगह पर रख देना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे सूखे नहीं तब जा के उसका प्रयोग करना चाहिए हमारे यहाँ देहाती भी अब अरहर का दाल मिलता कहाँ है पहले का अपेक्षा अब पहले जो स्वाद था दाल सब में अब वो स्वाद भी नहीं है लेकिन मनुष्य तो करे तो करे क्या क्योंकि मेरे यहाँ पापुलेसन भी बढ़ रहा है और जिसके कारण हर चीज की कमी होने के कारण वैज्ञानिक लोग जो है सो हाइब्रिड भी चला दिए हैं ताकि अधिक से अधिक उपज हो और मेरे यहाँ कोई भी खाने पीने में नहीं प्रॉब्लम हो यही इसलिए यह सब किया जा रहा है हम लोग का योगदान क्या रहेगा हम लोग तो चाहते हैं जी इससे भी अच्छी व्यवस्था किया जाए